हाँ सर कहाँ से बोल रहे हो तो सर हमें एक सिक्स सीटर गाड़ी चाहिए सिक्स सीटर गाड़ी स्कॉर्पियो चाहिए सर स्कॉर्पियो चाहिए एस एलेवन ब्लैक हाँ टॉप मॉडल कितने की पड़ेगी यह बीस लाख तक तो क्या क्या है इसमें फीचर्स क्या क्या है

ऐसा है क्या तो मतलब इंट्रेस्ट रेट क्या होगा तो फोर बाई टू मिलेगी क्या आपके पास तो नहीं सर वह चाहिए तो एस एलेवन ही चाहिए तो सर और बिल्ड क्वालिटी तो एकदम बढ़िया इसकी है ना हाँ तो मेरे को एक दम ब्रैंड न्यू चाहिए कोई भी स्क्रैच वगैरह कोई भी एक्सिडेंटल वह कुछ नहीं चाहिए मेरे को ठीक है सर हाँ तो सर यही जानना था और मतलब उसमें वह मॉडिफिकेशन क्या क्या कर दोगे आप तो सर मतलब वह आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह अपग्रेड करवा दोगे ना और आफ्टर सर्विस कितनी फ्री मिलेगी इसकी चार सर्विस फ्री मिलेगी है ना नागौर में कौन सी नागौर में कौन सी जगह है सर आपका शोरूम कुचामन रोड पर है क्या फिर किधर सर कल ही आ रहे हैं जी सर वह तो लेकर आना ही पड़ेगा ना तो डॉकोमेंट वगै डॉकोमेंट वगैरह क्या चाहिए ओके सर फिर कल आते हैं कल बात कर लेंगे वहीं पर ओके सर थैंक यू थैंक यू सर